इ'यां ते साड्डा सफर बड़ा अच्छा रेहा लेकिन जदूं अस प्हाड़ें च गे ते उत्थें सानूं बड़ी मुशकलां दा सामना करना पेआ उप्परुं प्हाड़ डिग्गे दे हे सड़कां फिसलै दी सियां बर्फ पोऐ करदी सी ते बादल गरजी करदे से ते सानूं बड़ी मुश्कलें कन्नै सामना करना पेआ ते अस बड़ी मुश्कल कन्नै अपने स्थान च जित्थें अस जाना सी उत्थें अस पुज्जे कन्नै कन्नै इन्नी बड्डी बरखां ते अस थे बी मोटर सैकल उप्पर ते सानूं बड़ा मुशकल औक्ख होएआ अपने माता रानी दे दरवार पुज्जन ताई